हाँ बोलिए क्या हुआ

हँ सीधा आबि चारि चक्कोके यऽ जेनाकि स्कार्पियो भए गेल अहाँ केहन पसन्द करबै अहाँ बसोसँ अबियौ जेना स्कॉर्पियोके तोरा भऽ गेलो पन्द्रह सए टाका लगतो पटना जाइके आओर बसके पाँच सए टाका अन्दरमे व्यवस्था भए गेलौ तोरा ए सी भए गेलौ लाइट भए गेलो आओर सीट भए गेलौ बढ़िआँवला सीट वएह सब मिलतौ

हँ पेट्रोल ओइमे रहत हाँ एकर जे मतलब हाँ तऽ बस भए गेलौ बससँ जाइए तऽ आओर तऽ सब किछु बढ़िआँ यऽ पटना जाइके रोड तऽ बढ़ियें यऽ हम्म हाँ आओर पहुँचायत तऽ तीन घण्टामे तीन साढ़े तीन घण्टामे हाँ हम्म नहि तऽ बससँ ओतना टाइम लगतै स्कॉर्पियोसँ तऽ वएह डेढ़ दू घण्टामे पहुँच जायब

ओहोमे तोरा ए सी नहि मिलत

कोई दिक्कत नहि हँ कोनो प्रॉब्लम नहि भेटत भए सकैए अगर गाड़ी अपन खुदसँ खराब भए गेल तऽ दिक्कत होइ छै पर ओना तऽ नहि होना चाही खराब हाँ नहि हेतै खराब हँ हँ ओकर भाड़ा तोरा पड़तौ हजार टाका

कते देरमे अहाँ इहो ओतबे देरमे डेढ़ दो घण्टामे पहुँच जायब हाँ

ठीक ठीक चलु